जम्मू दे लोकें गी ब्याह् बड़े गै पसंद न जि'यां कुसै दे घर ब्याह् आई जा तां ते सारी फैमिली जंदी जि'यां अ'ऊं बी जंदा हा कुसै काड़ नेईं बी दित्ते दा होऐ अ'ऊं तां बी जंदा हा ते में जंदा हा फ्ही जि'यां कुसै काड़ नेईं बी दित्ते में मेरे दोस्त इ'यां गै जंदे हे उठी असेंगी ब्याह् च चीजां बड़ियां शैल लगदियां हियां जि'यां मसाले आह्लियां मैगी होई बनी दी गोल गफ्फे गोल गफ्फे मिगी बड़े गै पसंद हे ते मेरी मम्मी गी चांपां बड़ी पसंद न मिगी बी हैन ते अस सारे जने खंदे हे मेरी भैन जंदी मेरे भ्राऽ जंदे मतलब जम्मू च ब्याह् होना चाहिदा ते सारे अस जेह्के दोस्त न साढ़े घरें अगर कुतै आस पास ब्याह् होंदा अस सारे कट्ठे होइयै जंदे उठी हे किट्ठे होइयै जाने दा मजा किश होर होंदा ब्याह् जाना ब्याह् जाइयै नच्चना मतलब उत्थै इंजॉय करना ब्याह् असेंगी बड़ा पसंद औंदा अस नच्चदे हे भांगड़ा पांदे हे ब्याह् च ठीक ऐ ते जोह्का नेईं बी नच्चदा उस्सी खिच्ची खिच्चियै नचाना ते फ्ही किट्ठे होइयै रुट्टी खानी गप्प गुप्प लानी ते मम्मी होर बी जंदियां साढ़ी अबो मम्मी होर उत्थै जंदियां जित्थै काड़ दित्ते दे होन अस बगैर काड़े दे बी जंदे उठी हे डैडी होरें गी टैम निं लग्गदा ओह् होंदे कम्मै र कम्मै अजकल प्राइवेट जॉव दा तुसें गी पता गै ऐ फ्ही उ'नेंई छुट्टियां नेईं थ्होंदियां न ते पापा मेरे बड़े गै मैह्नती न ओह् छुट्टी करदे गै निं ते उ'नेंई ब्याह् दा इ'न्ना शौक बी नेईं ऐ ते शौक जेह्का ब्याह् दा असें ई गै ऐ ते अस ब्याह् जंदे रौंह्ने हून मेरी बड्डी भैनू दी ब्याह् होआ अस गे दे हे मिकी ब्याह् च सगन लेने दा बड़ा ओह् होंदा मजा औंदा की के अपनी अलग ओह् होंदी टोर होंदी ते ब्याह् च मीं पैंट कोट लाना बड़ा पसंद ऐ डैल डूल मारनी होंदी निं फ्ही जगतें ई दस्सना बी होंदा निं ते उत्थै रुट्टी शुट्टी खानी उत्थै फलूस लग्गे दे होंदे चांपां टिक्कियां बगैरा मतलब बड़ा आलू पनीर होई गेआ उत्थै पनीर जोह्का ब्याह् च ओह् बी बड़ा कैंट होंदा ते मेरे मासी जेह्का ब्याह् होआ अस उत्थै बी गै दे हे मतलब ब्याह् इत्थै जम्मू होना चाहिदा इक बारी साढ़ै घरै दे अग्गै पिच्छै लोक इ'यां मतलब लोक निं जंदे अस सारे जागत किट्ठे होइयै जंदे ब्याह् च कुसै गी पता बी नेईं हा चलदा कि उ'नें' ई आक्खे दा नेईं आक्खे दा कदें कालेज दा जाना उठी कदें स्कूल दा जाना उठी निक्के होंदे असें बड़े ब्याह् खाद्दे दे मेरी दादी होर मिकी लेंदियां हां ते ब्याह् च बी असें ओह् रातां कट्टी दियां फ्ही इ'यां जागरन बी कीते दे मेरी भैनू दा में इक जागरन बाद च ब्याह् करने बी असें केह् कीता मेरे बड्डे भ्रा हे उं'दा बी बाद च हा ओह् मंत्तर पढ़ा दे हे ते असें खल्ल बेइयै सारें जनें केह् कीता कुसेंई बगैर पुच्छे गै रुट्टी खाई ओड़ी मतलब कुसैई पुच्छेआ निं असें अपना वर्त भन्नी ओड़ेआ कि भुक्ख लग्गी दी बड़ी असें बड़ा टैम होई गेदा रुट्टी खाद्दे दे ते ब्याह् जोह्का मेरा ओह् ऐ कल्चर ऐ ठीक ऐ